जी गाबै कऽ लेल तऽ हम जब जाइ छियै मञ्चपर या जैसे गाबैके लेल पहुँचलहुँ उहाँ तऽ तबला बजाबैके लेल तबलाके धुन शुरु भेल या आओर बाजा सभके धुन शुरु भेल तऽ ओहिमे जेना तबला हारमोनियम दुनूके तऽ ताल हरमुनियमके जे मिलाबैके पड़ै छै गाना बजबैके लेल तऽ गाना कोइ हमरा गाबै के रहै छै तऽ केना हम गेबै अगर जादा उपर पहुँचलै ओकर स्वर जादा उपर पहुँच जाइत हइ ओहो नहि अच्छा लगै छै जोन गाना अगर गेबै तऽ ओहिमे मिलाके हमरा तबला हारमुनियम दुनू चीजकेँ बजाबै कऽ रहै छै आओर कि सुनै सुनैमे भी थोड़ा सा अच्छा लगै छै आओर नहि तऽ अगर कहीँ से थोड़ा ओकर म्यूजिक कम अगर भए जाइत छै तऽ ओहो सुनैमे अच्छा ओते नहि लगैत रहै छै तऽ एहिसँ कि दुनूके ताल मिलाके तब हमरा हरमोनियमपर या तबलापर गाबैके लेल या गाबै या बाजा दुनू चीज बजाबैके पड़ैए छै